ہاں ہمیں لگ ہمیں یہاں ہمارے یہاں صحت کی دیکھ بھال کے لیے وسائل کے لیے اچھے ڈاکٹروں اور ہائجینک وارڈ اور آکسیجن اور دیگر آلات جو کہ یہاں دستیاب ہیں وہاں ہمارے یہاں کی جو مانگ ہے اس کو تھوڑا کم پورا کر پاتے ہیں لیکن جب کوئی ایسی جب کوئی ایسا فلو ہوتا ہے یا کوئی بھی وائرس آتا ہے تو وہ سب چیزیں جو ہیں وہ کم پڑ جاتی ہیں تو ہمیں جو ہے جو ہمارے پڑوسی جو کرتے ہیں وہاں پر ہمیں جانا پڑتا ہے تو میری یہی تجاویز ہے کہ ہمارے یہاں جو بیڈ اچھے زیادہ تو زیادہ جو ہے وہ پیشنٹ بیڈ لائے جائیں اور آکسیجن کا بھی زیادہ سے زیادہ انتظام کیا جائے اور جو بھی ہمارے یہاں چیزیں جو کم ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ یہاں پہ دستیاب کی جائیں